गोंयांत ज्यो बँकींग सर्विसीस आसा किंवां इन्शुरंस सर्वीसीस आसा तांच्यांनी तंत्रगिन्यानाचो बेस बरो उपेग केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा देखीक गोंयान जितले आतां सरकारी किंवां प्रायवेट बिन सरकारी जितली बँक्स आसात तितल्याय बँकांचे मोबायल एप आमकां पळोवपाक मेळटा जाका लागून आमी मोबायल बँकींग म्हण म्हणत जाल्यार म्हणजे मोबायल बँकींग करपाक शकतात आमच्या मोबायला वयल्यान पयशे धाडप पयशे घेवप किंवां आमच्या पासबुकाचे कॉपी करप कितले पयशे आमच्या एकउंटान आसा तें पळोवप किंवां आमकां जर खंयच्याय पेमेंट करपाक जाय क्रेडीट कार्डाचे आसत किंवां आनी खंयचे चार्जीस आसत ते आमी करपाक शकतात कांय बँकांचे तर अशे फेसिलिटी आसा ज जंय आमी उदकाचे बील भरपाक शकतात लायटीचें बील भरपाक शकतात ताका लागून गोंयांत बँकिंग सॅक्टरांत किंवां इन्शुरंस सेक्टरान तंत्रगिन्यानाचो भेस बरो उपेग जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा तशेंच इन्शुरन्साच्या संदर्भांत तेच आसा इन्शुरंसाचे आमकां आमचो पॉलिसी नंबर कितें आसा आमच्या जर आमकां इन्शुरन्स क्लेम करपाक जाय जाल्यार तो आमी ऑनलायन माध्यमांतल्यान करपाक शकतात आमकां फिजिकली त्या त्या ऑफिसांनी वचपाची गरज पडना आनी देखून किदें जाता ह्यो ज्यो सगळ्यो सुविधा आसा त्यो आमकां बोट हाताच्या बोटां कडेन हाडून त्या त्या ऑफिसांनी त्या त्या कंपनीनी दिल्ल्यो आसा त्या त्या बँकेनी दिल्ल्यो आसा